नाच कन्नै जुड़े दे केईं टी वी शो दे नांऽ न जियां कि अस इं'दी गिनतरी नेईं करी सकने न डांस इंडिया डांस डांस प्लस इंडियज बेस्ट ड्रामेबाज झलक एह् टी वी उप्पर जेह्ड़े शो न प्रसारित होआ दे न अज्ज दे इस वर्तमान समें च जियां कि इंडिया डांस इंडिया डांस एह् इक भारती हिंदी भाशा दी नृत्य प्रतियोगिता रियालटी शो दी इक श्रृंखला ऐ एह् टी वी उप्पर प्रसारित होंदा ऐ ते इसदे जेह्ड़े कोरियोग्राफर न उंदे नांऽ ना जियां मुद्दसर तनू चजगी एह् सारे जेह्ड़े ने इस शो गी कोरियोग्राफ करदे न इस शो ने केईं टेलीविजन पुरस्कार जित्ते दे ना इसदे बाद अस गल्ल करने आं डांस प्लस डांस प्लस स्टार प्लस उप्पर प्रसारित होने आह्ला इक रेयालटी शो ऐ इस शो दे जरिये देश दे कोन्ने कोन्ने च जेह्ड़े नाच नाच प्रेमी न ओह् अपनी नाच दी नाच दी कला गी दस्सने दा उ'नेंगी इक मौका थ्होंदा ऐ इसदे बाद अस गल्ल करने आं इंडियन बेस्ट डांसर एह् टी वी उप्पर प्रसारित होने आह्ला इक शो ऐ एह् एह् तीसरा एह्दा त्रीआ सीजन ऐ जेह्डा ओह् खतम होई चुके दा ऐ इस तू बाद असी करने गल्ल करने आं इक शो दा नांऽ ऐ झलक जेह्ड़ा कि हून गै थोह्ड़े दिन पैह्ले खतम होएआ एह्दे जेह्ड़े विजेता ही ओह् इक ओहदा नांऽ मनीषा रानी ऐ जेह्ड़ी कि बिग बोस दी इक प्रतियोगी रेही चुकी दी ऐ इसदे बाद गल्ल करने आं असी जेह्ड़े कि साढ़े भारत दे संस्कृतक नाच न एह्दे च अस दिक्खने आं भरत नाट्यम कथककली मणीपुरी ओडिसी कच्चीपुड़ी होर बी बड़े जेह्ड़े न एह्दे भारत दे जेह्ड़े अनगनित संस्कृतक नाच न असें इ'नें शो दे जरिए इ'नें नाच गी ते दिक्खने न उ'नें शो च इ'नें नाच दा बी बड़ा प्रचलन ऐ लेकिन अस दिक्खने आं जे अज्ज दे इस वर्तमान समें च जेह्ड़ा कि बदेशी नाच जियां कि हिप होप बगैरा बगैरा जेह्ड़े बी बड़े नाच न जेह्ड़े बदेशी नाच न ओह् बड़े गै प्रचलित होई चुके दे न हून अज्ज दा नवयुवा उ'नें डां उनें नाच दी उं'दे नाच ओह् बदेशी नाच पास्सै ज्यादा अकर्शित होएआ करदा ऐ ते इस आकर्शन दे कन्नै अस एह् नेईं आक्खी सकने कि साढ़े संस्कृति च जेह्ड़े नाच न ओह् पिच्छे न अज्ज दे अज्ज दा युवा जेह्ड़े संस्कृतिक नाच न उं'दे लेई बी बड़ा अकर्शित ऐ किश जेह्ड़े लोक न उ'नें हिप होप पसंद बदेशी डांस पसंद न जेह्ड़े किश लोक न उ'नेंगी संस्कृतिक नाच पसंद न एह् संस्कृतक नाच साढ़े भारत साढ़ी इस देश दी पंछान न एह् इक इं'दा साढ़े भारत च इक बड़ी गै म्हत्तवपूर्ण भूमिका ऐ